हाँ बहुत अइसन छै कि दोकान छै अथीके दालि चाउरके गहूमके मिल छै आटाके आओर सब छै कि अइ साबुन तेल सबके दोकान छै दाढ़ी बनाबैके दोकान छै सैलून आओर मुर्गा फार्म ई छै मुर्गा खाइके मुर्गा जकरा लेबैके छै ओ मुर्गा लै से लै छै आओर अऽ अऽ गउ माता गउके दूध दुहाइ छै फैटपर जाइ छै इएह सब होइ छै अहाँ से कहू कि भैँसी छै भैँसीके भी दूध जाइ छै अऽ फैटपर दही जे हइ जमै छै दूध बिकाइ छै सब होइ छै आओर अँइ कि कहै छै